ड्राइवर रांदे रखी वियो छा त घणा पेसा थिया आहिनि अरे नोट ॿ हज़ार जी नोट आहे तव्हां छुटा कराए ॾींदो आसे पासे में कराए ॾियो ठीकु आहे ॾिसो मिली वञे किथां त ठीकु आहे न त पोइ गुगल पे कयांव तव्हांजे हिते हल हली वेंदो इहा न त ताईं मूंखे ॾेयो छुटा तव्हां हुजनि त